नमस्ते बढ़िया तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल नहीं नहीं मैंने ऐक्चुअली आपको दो तीन दिन से मैं ट्राय कर रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आपकी तरफ से जी जी नहीं नहीं मैंने लड़का भी भिजवाया था फोन भी करवाया था उससे तो आपने फोन ही नहीं उठाया नहीं नहीं उसकी बात तो अपन कर लेंगे मैं मेन चीज़ ये था कि इसमें जो टोटल जो दिखा रहा है इसमें कुछ गड़गड़ लग रहा है मेरे को बहुत लोगों की सैलरी नहीं जा पाई है नहीं लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ ये तीन महीने से आपका ऐसे ही चलता है बहुत डिले काम है आपका धीरे है काम चलिए ठीक है मेरे को ये बताइए जो अपना कैलाश है दुर्गेश्वरी है रेखा है रिया है मुकुंद है निर्भय है इन सबकी सैलरी जो आपने डाले हैं इसमें से सिर्फ दो तीन लोगों की गई है बस बाकी तो छूट गईं हैं तो आई टी आर को तो अभी और अभी बीस दिन बाकी है ना तो भेज देंगे इतने जल्दी क्या है चलेगा सर पैसा तो देना ही पड़ेगा ना वो पैसा कमा रहे हैं तो दो सौ रुपए तो दे ही सकते है थोड़ा लेट हो जाए ये मदद बस बाकी सब ठीक है मेरे को ये आई टी आर जो है ये इसमें कब कब का महीने का भेजना पड़ेगा ये बता दीजिए कितने अकाउंट का लगेगा अच्छा और ये कितने अकाउंट कितने अकाउंट का रह गया ये

तो ये लोन अमाउंट का भी लगेगा इसमें ठीक है ठीक है ठीक है और इसमें जैसे आपकी सैलरी मेरे को जो देना था जो साढ़े पाँच हजार रुपये बाकी था उसका भुगतान कैसे करूँ मैं आप मेरे को पेमेंट डिटेल्स वगैरह भेज दो फिर किया कि नहीं सर उसका देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या मेरे पास दस पन्द्रह अकाउंट है तो कल टाइम नहीं था तो अब मैं देखूंगा एक बार तो पैसे आए हैं कि नहीं एक बार देखूंगा मैं फिर क्या है ना ये छोटे छोटे अमाउंट जो रहते है ना इस पे थोड़ा हिसाब रखना बड़ा दिक्कत होता है

ठीक है ना एक काम करिए आप मेरे मेन ऑफिस आप मेन ऑफिस आ जाइए तो अपन अच्छे से बात कर लेंगे तो मेन ऑफिस कहाँ पर चलिए ठीक है उसका पूरा डिटेल मैं आपको भेज दूँगा फिर अपन बात करते है ना सर ये कॉल आ रहा है मुझे सर ठीक है सर वेलकम वेलकम